ہینڈائی کریٹا مہندرا اسکارپیو این ماروتی سجوکی ماروتی سجکی فرونگس ٹاٹا ہیریئر مہندرا بولورو مہندرا تھار ٹویوٹا انووا کیوسیلٹس ٹاٹا نیکسن